हा असां वास्तव में खेल जूं कहानियूं जाम पुजियूं रहियूं आहिनि जीअं की क्रिकेट क्रिकेट में जीअं एम एस धोनी हुयो उहो जाम सुठो खेॾंदो हुयो उहो रांची में जनमु थियो हुयो ऐं उहो हुन पहिरां डेब्यू जेको हुयो उहो बिहार में हुयो उणिवीह सौ नवानवे में हुयो हुनजो डेब्यू ऐं उन हुनजी मैच जेकी हुई उओ पहिरां बांग्लादेश सां गॾु हुई हुनखां पोइ हुन श्रीलांक श्रीलंका सां गॾु हुई ॿ हज़ार सत में उओ कैप्टन ठयो हुयो ओ डी आई सीरीज जो ऐं पर धोनी रिटायर थियो हुयो टेस्ट क्रिकेट में ॿ हज़ार चोॾहं में ऐं हुनजा स्कोर हुयुसि इंटरनेशनल सत्रहं हज़ार ॿ सौ सतरि इंटरनेशनल स्कोर हुयुसि ॿियो एम एस धोनी जाम सुठो प्लेयर हुयो उहो चेन्नई सुपर किंग जे लाइ बि खेॾंदो हुयो कैप्टन हुयो आई पी आई पी एल में उन वो टॉप फाइ फाइव बैट्समैन में ईंंदो हुयो छो की हुनजा इंटरनेशनल रन जाम वधीक हुयुसि ॿ ॿ हज़ार अठ में हुनखे अवॉर्ड मिलियो हुयो हुनजो नालो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड मिलियो हुयो गवर्नमेंट जे थ्रू हुनखे अवॉर्ड मिलियो हुयो ऐं हुनखे पद्मश्री जो अवॉर्ड बि मिलियो हुयो ॿ हज़ार नव ऐं ॿ हज़ार अरिड़हं में उओ जाम सुठो विकेट कीपर हुयो पुठियां खां ई सॼी गेम चेंज कंदो हुयो खेॾण खेॾण में